भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में शिक्षा प्रणाली बहुत अच्छी नहीं है इसमें और सुधार किया जा सकता है इसमें और बदलाव लाया जा सकता है बदलाव लाया जा सकता है और शिक्षा प्रणाली अच्छी न होने के कारण भी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है लोगों में शिक्षा का अभाव होने के कारण ही डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस अक्सर सुनने में आया करते हैं और शिक्षा प्रणाली में सुधार के सुधार होने के कई तरीके हैं पर उनमें मुख्य उपाय यह होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा शिक्षा के सुधार में विशेष ध्यान दिया जाए कई सारी पॉलिसीज़ हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा से जुड़ी हुई हैं पर उनका उपयोग अच्छी तरीके से नहीं किया जा नहीं किया जा सक रहा है जिससे कि शिक्षा शिक्षा में सुधार नहीं हो पा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की दर कम होता जा रहा है बढ़ने की बजाय सरकार कुछ ऐसे कदम उठा सकती है जैसे कि ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलें हों और जिनमें शिक्षक अच्छे हों क्योंकि शिक्षा में सुधार लाने का एक प्रमुख साधन है शिक्षकों का बेहतर सुझाव पढ़ाने का तरीका उनका अच्छा बर्ताव लो बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसित करने का उनकी विचारधारा और कुछ ऐसे ऐसे कॉलेजेस हो जो प्राइवेट हों पर फ़ीस थोड़ी कम हो ताकि एक आम नागरिक भी अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके जो ग्रामीण क्षेत्रों से संबधित हैं